بھارت میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم نے کافی ترقی کی ہے جس کی وجہ سے بھارت میں خواندگی کی شرح میں بھی اضافہ ہوا ہے سات تا دس سال کے بچوں کی تعداد کی کا تقریباً تین چوتھائی حصہ دو ہزار گیارہ تک خواندگی کے زمرے میں آ گیا بھارت میں تعلیمی میدان میں قابل ترقی کر کے معاشی اور اقتصادی شعبہ جات میں میں بھی ترقی کی ہے تعلیمی شعبے باہر کے اقتصادی شعبے کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم تدریس تحقیق اور سائنٹفک ریسرچ میں اپنا رول ادا کیا ہے تعلیم ہندوستان تعلیم ہندوستان میں ہر انسان کا بنیادی حق ہے لہٰذا ہندوستان میں تعلیم کو سرکار اور نجی شعبے مہیا کرتے ہیں سرکاری تعلیم کو مرکزی یا علاقائی حکومتوں کے ذریعے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے جبکہ نجی یا غیر سرکاری تنظیموں کے افراد یا معاشروں کو فراہم کی جاتی ہے دن بدن غلبہ بڑھتا جا رہا ہے اس کی انسانی وسائل کی ترقی اس کی نگرانی کرتی ہے ادارے کے معیار کو طالب علم کے حاصل کردہ نمبر سمجھایا جاتا ہے تاکہ کئی تنظیموں کے ذریعے گریڈ کا نظام شروع کیا گیا ہے نیشنل ایجوکیشن